हमर क्षेत्र सीतामढ़ी हइ एहिमे जानकी मन्दिर हइ जानकी मन्दिर बहुत ही भव्य हइ आओर बहुत ही निमन हइ देखैमे बहुत सुन्दर लगैत छै जइसे कि बा इहाँ जानकी जीके जन्म भेल रहै जब जानकी जीकेँ जन्म भेलै तब बहुत सारा बारिश होलै ओहिमे से ओहि समय धरतीमे से सीता मइया निकललथिन ओहिमे से हुनकर जनम होलै जनम होलै अहिकेँ लेल इहाँ पर जानकी मन्दिर बनाओल गेल हइ इहाँ पर दूर दूर से लोक देखे अबैत छै इहाँ पर जानकी जीकेँ जनम भेल हइ तऽ एहि लागि देखे अबैत छै इहाँ बहुत तरहकेँ बहुत राज्य से लोग अबैत छै आओर देखिके जाइत छै आओर बहुत अच्छा कहैत छै हम हमरा इहाँ तऽ सभ माँ जानकी मन्दिर पर सभ तरहके सुविधा हइ इहाँ कोइ चीजके दिक्कत नहि होइत छै बाहरी से लोग अबैत छै जानकी जी के दर्शन करै जाइत छै आओर बगलमे आओर भी बहुत सारा अच्छा अच्छा मन्दिर हइ जइसे कि पुनौराधाम जानकी मन्दिरके बहुत ही नजदीक हइ जहाँ पर बहुत सुन्दर मन्दिर हइ आओर बहुत सारा अगलो बगलोमे बहुत सारा मन्दिर हइ जहाँ पर्यटक अबैत छै आओर देखिके जाइत छै देश विदेश से लोग अबैत छै दोसर दोसर राज्य से अबैत छै आओर आओर जानकी मन्दिरकेँ दर्शन कऽ के जाइत छै जेकि बहुत भव्य हइ इहाँ पर पर्यटकके कोइ भी तरहके दिक्कत नहि होइत छै नहि खाइमे नहि रहैमे आओर सभ चीजकेँ सुविधा होइत छै आओर इहाँ पर कहि बाहर से आएल लोगकेँ बहुत तरहकेँ सेवा प्रदान कयल जाइत छै भोजन वस्त्र आओर हर तरहकेँ चीज देल प्रदान कयल जाइत छै